جی ہاں ہاں ہالیووڈ اور بالیووڈ نے ہر جگہ فیشن کے رجحانات کو بہت بڑھاوا دیا ہے ہر عام انسان کے ذہن کو متأثر کیا ہے ایسی بہت سی فلمیں ہیں اور کردار ہیں جنہوں جن کے لباس سے ہم متأثر ہوتے ہیں جیسے وہ فلمیں ہیں ہم آپ کے ہیں کون دل تو پاگل ہے راجہ ہندوستانی ناگن کبھی خوشی کبھی غم باغبان اور ہم آپ کے ہیں کون میں جو لباس پہنے ہیں وہ عام لوگوں میں سماج میں بہت ہی مشہور ہوئے جو مادھوری دکشت نے وائٹ اور گرین کمبینیشن کا پہنا اور ایک وائلیٹ کلر کا اس میں ساڑی سوٹ پہنا وہ بہت ہی لوگوں نے یہ بنایا اور اس کو یوز کرنے کی کوشش کی ہے ایسے لباس جو شری دیوی اور ہیمامالنی نے پہنے آج کل عالیہ بھٹ جوہی چاولہ اور رانی مکھرجی پریتی زنٹا وغیرہ پہنتی ہیں لوگ ان کے لباسات سے بہت متأثر ہوتے ہیں